सारी फार जम्मू ऐंड कश्मीर यूटी फस्ट स्टेट असाम मुम्बई मुम्बई महाराश्ट्रा होर आई गेई अरुणाचल प्रदेश आंध्राप्रदेश होर लास्ट आई गेई बिहार उत्तर प्रदेश